रांदचे पयले आमकां सदांच म्हजी सवंय आसा सगले तयार दवरप भाजी करता जाल्यार सुद्दां म्हाका सगळें भाज्जेक जे जे लागता ते म्हाका हाती मुखार हांव दवरता भाजी कातरून किंवां तुका भाज्जेंत कितें लागता सोय लागता कडीपत्ता लागता जे मसाले लागतात ते एक कडेन काडून दवरपाची म्हाका संवय आसा तशेंच आमच्या घरा केन्ना मसाल्याचें कितेंय करपाचें आसा चिकन करपाचें आसा किंवां कसलेय चण्याचो रोस करपाचो आसा जाल्यार आमकां टॅन्शन ना कित्याक आमी पयलेच तो मसालो काडून डब्यांत भरून दवोरतात जेन्ना आमकां टायम मेळटा तेन्ना आमी आख्खो मसालो काडटात खुबसो आनीक भाजून घेवन तो मसालो करून दवरतात म्हणटरी आमकां कसलेच टॅन्शन ना जेन्ना आमकां खावचें दिसता मसाल्याचें कितें करचें तो आमी मसालो काडटात आनी यूझ करतात जेवण करपाक तशेंच आमकां नुस्तें हाडलें जाल्यार आमी तें तशेंच दवरनात आमी निवळ करून तें फ्रिजींत दवोरतात म्हुणजे जेन्ना आमी हुमण करतली किंवां भाजतली तेन्ना तें आमकां त्रास उन्ना करपाचेय आमी पयलेच तें करून दवरिल्लें आसता सो तें करून दवरल्ल्यार बऱ्याकय पडटा टायम आमचो वाचता बाकी कितेंय काम करूंक मेळटा सो आमी तशें करतात सपोज आमी दनपारचें नुस्तें भाजपाचें आसा जाल्यार वेल्यान सकाळी तें काडून धुवन ताका मसालो मारून आमी फ्रिजींत दवरतात म्हळ्यार ज्या टायमार आमी तें खावपाचें आसा जेवणाच्या टायमार तें काडून भाजतात